دلی کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جھگی جھونپڑیوں یا کچی بستیوں میں رہتا ہے جہاں صاف پانی صفائی اور صحت کی سہولیات ناکافی ہیں دہلی حکومت نے جھگی جھونپڑی پن پنرواس یوجنا جیسے منصوبے شروع کیے ہیں تاکہ کچی بستیوں میں رہائش بہتر بنائی جا سکے مفت راشن پانی اور صحت کی اسکیمیں بھی متعارف کرائی گئی ہیں کم آمدنی والے طبقے کے بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی حاصل نہیں خاص طور پر نجی اور سرکاری اسکولوں کے درمیان معیار کا فرق نمایاں ہے دہلی حکومت نے سرکاری اسکولوں کی بہتری پر توجہ دی ہے جیسے ہیپینس کریکلم ڈیٹا سپورٹ تعلیم کے بجٹ سے اضافے اور اساتذہ کی تربیت کو بہتر بنایا گیا ہے خواتین دلت اور اقلیتی برادریاں اکثر امتیازی سلوک کا شکار ہوتی ہیں خواتین کے لیے محفوظ دہلی مہم پنک بس اور سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب اقلیتوں کے لیے تعلیمی وظائف اور خصوصی فلاحی پروگرام